کرکٹ ہندوستان کے سب سے مشہور کھیل مانا جاتا ہے اور اس کے مشہور کھلاڑی کھلاڑی سچن تیندولکر وراٹ کوہلی اور دھونی ایم ایس دھونی جو اچھے کھلاڑی ہیں اور میرے فیوریٹ کھلاڑی جو ہیں وہ ایم ا یس دھونی ہیں جو اچھی طریقے سے کھیلتے ہیں اور مجھے کرکٹ کھیلنا بھی بہت پسند ہے کرکٹ سے میں جڑا ہوں اور کرکٹ اچھی طریقے سے کھیلا جاتا ہے اور اس میں ٹیم بنایا جاتا ہے جس طریقے سے رن مارا جاتا ہے اور اچھی سے اچھا کھیل مانا جاتا ہے کیونکہ میں اس کھیل کو بہت پسند کرتا ہوں یہ کھیل مجھے بچپن سے ہی پسند ہے اور میں بچپن سے ہی کھیلا کرتا ہوں کرکٹ کھیلنے سے اچھا لگتا ہے کرکٹ کھیلنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اچھا لگتا ہے مطلب کہ کرکٹ کیسے کھیلا جائے کرکٹ کیسے رن بنایا جائے یہ میں اپنے سینئر سے پوچھتا ہوں کیونکہ یہ کرکٹ مجھے بہت پسند ہے اور کرکٹ میرے دوستوں کو بھی بہت پسند ہے اور وہ اکثر کھیلا کرتے ہیں کرکٹ کرکٹ کے لیے ایک بڑا میدان چاہیے جہاں پر بڑا ایسا پچ چائیے جہاں کرکٹ کو اچھی طریقے سے کھیلا جائے کرکٹ کھیلنے پر لوگوں کو اچھا لگتا ہے اور لوگوں کو دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور میرے فیوریٹ کھلاڑی جو سچن تیندولکر اور وراٹ کوہلی اور ایم ایس دھونی یہ اچھی طریقے سے کھلاڑی یہ ہندوستان کے کپتان رہ چکے ہیں اور یہ اچھے سے کھیلتے ہیں اور یہ ہندوستان کے اچھے اور مشہور کھلاڑی ہیں